جی میں نے ارجیت سنگھ گلوكار كو براہ راست سنا ہے مجھے یاد ہے كہ میں پچھلے سال دلّی میں گئی تھی میں ان کے كنسرٹ میں شامل بھی ہوئی تھی جب میں نے انہیں سامنے سے دیكھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو دیكھوں یا ان كے گانے سنوں میں میرا ہمیشہ سے ان كے گانے كو سننے كا شوق ہے اور وہ بہت ہی اچھا بہترین گانا گاتے ہیں وہ وہ كافی عمدہ گانا گاتے ہیں جس كی وجہ سے مجھے وہ ہمیشہ سے ایک فی سنگر كے طور پر پسند ہیں میں آگے درشن راول گلوكار كو براہ راست سننا چاہوں گی كیونكہ ان كی گانے میں جو سكون راحت ہے وہ مجھے اور كسی كے گانے میں نہیں لگتی ہے اور وہ ہمیشہ سے میرے فیوریٹ سنگر رہے ہیں